आंनि माखासे बेरायनाय समाव काहानि जानायखौ आं शेयार खालामनो सानो माने आं जोंनिनो क'क्राझाराव माखासे पार्क दं बेयाव बेरायनाय समाव गोबां मिनिथाव मिनिथाव काहानि जायो अबेबा समाव बेरायनाय समाव बिदिनो थांनाय फैलाय राहाफ्राबो एसे मानि गोरिब थाखोनि सुबुं नालाय माब्लाबा बाइकजों बेरायनाय समाव अखा बोथोराव अखा लामायाव हाथे जानाय आरो अखा सिजानानै माखासे भुगिनांनाय काहानि आरो अखा हाबाय थानाय समावनो जोंनिनो डिस्ट्रिक्ट मानि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां दाब दाब जायगायाव माखासे लामाफोराव गोबां हाब्रुनि मानि माखासे फिस पाक्का लामानि जेबो थिरांथा गैया गोदोसोनानै थानाय बेफोर बायदि हाब्रुजों भुगिनांनाय जायो आरो माब्लाबा समाव आङो बाइकजोंबो एक्सिडेन्ट जाखांबाय दासिमबो आंनि खर'आव बे बाइक एक्सिडेन्ट जानायनि दोलानाय दाग दङ मानि ओरैबायदि प्रब्लेम जादों आं मानि मोनसे समाव बिराद बेरायनो लुबैनाय मानि बिराद ट्रेभिलिं खालाम सब समाय ट्रेभेलिं ट्रेभेलिं बेरायनोल' मोजां मोनोमोन आं बे फरायनाय लिरनायावबो एसे गोसो ज'आ गोसो ज'आ मानि बेरायनायाव इनक्रिजिं मानि बेरायनो लुबैबाय थानाय मोनसे सम आंनि थाखाय बे समा बिराद बेरायो बाइकआबो बै समनि टु टइन्टि पालसार गोबां सालायो माने जेसेबां स्पिड खारो एसेबां जोंनि थाखाय मोजां मोन आरो गावखौनो गाव मिथिया आं बेसेबां स्पिडआव सालायो सानसेखालिनि खोथा बे स्पिड आङो माने सिक्सटिनि एबाभ स्पिड सालायदों बे स्पिड सालायनायाव आङो मोनसे स्पिड ब्रेकार माने लामायाव स्पिड ब्रेकार मोनसे दङमोन बेयाव थरनैसो बल्दार दंमोन मानि ओरैबायदि शक जादों आं गावखौनो गाव मिन्थियाखै बे स्पिड ब्रेकाराव ब्रेक हमालासिनो डाइरेक्ट स्पिडजों आं आंखौनो कन्ट्रल हायाखै साइडआव खेबसेनो स्पिड माने एक्सिडेन्ट जाबाय आं एक्सिडेन्ट जानानै साइडआव गोग्लैबाय बे गोग्लैनायावनो बाइकआबोथ' बिराद गोब्राब जोखोम आंबो बिराद जोखोम जाबाय आंनि ओरै सिनस्रिफोराबो एसे बायनाय आरो खर'आवबो मेटेल नांबाय मानि खर'आ आंना बायदों आरो बायनायावनो बे खर'आ बायबाय नालाय हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाव लांनानै दतमा हस्पिटालावबोथ' हाला ड'क्टरा डाइरेक्ट क'क्राझाराव हरबाय क'क्राझारावबोथ' साननै दोनबाय मानि आइसिइउआवनो साननै थाबाय आङो माने क'क्राझार एमआरएमआवथ' बिराद पेमेन्ट नांगौ आइसिइउआव दोनबाय माने साननैजोंनो बेयाव थांदों एइटि थ्रि थावजेन्डसो थांदों टु डेसआवनो एइटि थ्रि थावजेन्डसो थांनायलाय क'क्राझारवथ' हाला लवार आसामाव लांबाय लवार आसामवाथ' लांला सिलिगुरियाव जाने जोंनिनो फेमिलिनि मानसि सासे बिबथै दङ जोंनि बाबानि फंबाय बिथाङा सिलिगुरियाव लांनायनि थिरांथा लाबाय आरो बिथाङा सिलिगुरियाव लांबाय लांनानै सिलिगुरि ड'क्टर मलयस चक्रवर्ती हस्पिटालाव बेयाव थानानै आं ट्रिटमेन्ट लाहैबाय माने ट्रिटमेन्टआ ओरैबायदि मोजां होदों आंखौ माने आंना मेम'रियानो लस जाबायमोन माने आंना माखासे आंनि गोसोखांथि गोजाम जारिमिना थांजोब्बायमोन आरो बे ड'क्टरा आंखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै फेमिलिनि जोंनि फेमिलिनि माखासे सुबुंनि सिगाङाव फेमिलि मेम्बारसफोरनि सिगाङाव बायदिसिना डिक्टिसन हरबाय माखासे अमुख अमुख होननानै दा फेमिलिफ्राबो बे ड'क्टर बुंनाय मथे आंखौ ट्रिटमेन्ट होलांबाय लासै लासै आंनि मेम'रियाव फैफिननानै दासिम आं बेबायदि आंनि आंगो मेम'रि आरो गोसोखांथिखौ लानानै आं मानसि महरै थांनानै थाफिननो हाबाय गोजोन्थों